हमरसभके मिथिलामे जे विवाह दान होइत छै तऽ कोबर घर बनायल जाइत छै लड़किओ घर बनबैत छै लड़कोके घर बनायल जाइत छै तऽ पेंटिंग कयल जाइत छै ओहिमे कोनो मतलब सोचिके लड़काके लड़कीके चित्र बनायल जाइत छै जेसभ होइत छै अहिबात पुरहरिसभके चित्र बनायल जाइत छै बाँसके बीटके केलाके वृक्षके सूर्यके चाँदके उएह सभ बनैत छै मतलब जे जे होइत छै विधि विधानमे कोबरमे जे जे लिखल जाइत छै तऽ ओतय शायरीसभ लिखल जाइत छै तऽ पेंटिंग करैमे नीक लगैत छै तहन पेंटिंग जकरा जकरा आबैत छै अपन पेंटिंग करैए ओम्हर लड़किओके घरमे कोबर बनैत छै ओम्हर लड़कोके घरमे बनैत छै कोबर जकरा जेहन तरीकासँ किओ अपन कागजेपर बनाकय चिपकाए देलक किओ अपन दीवाल पर पेंटिंग बढ़िआँसँ बनेलक सुन्दरसँ मिथिलाक जे छियै से अपन विधि छियै जे नियम छियै ओहि नियमके पालन करैत छै सभ